हम सब्जी काटै छी सब्जी काटिके हम ओइमे आँच पजारै छी आँच पजारिके हम सब्जी चढ़बै छी सब्जी चढ़ाकऽ हम ओइमे तेल दऽकऽ हम फोरन दऽकऽ सब्जी चढ़बै छी सब्जी चढ़ाके ओइमे हम मसाला दै छी मसाला दऽकऽ सब्जीके भूजै छी भूजिकऽ हम सब्जी निकालिकऽ ओइमे फेर हम तेल मसाला सब दऽ कऽ हम ओकरा बनबै छी बनाकऽ हम राखि लै छी एकरा बाद आओर जे सब मन बनाबऽके रहल ओ बनेलहुँ बनाकऽ रखलहुँ तकरा बाद चूल्हा सब नीपलहुँ नीपकऽ घऽर द्वारिके काज केलहुँ काजकऽ कऽ हम कपड़ा लत्ता खीचलहुँ नहेलहुँ खाना उना खुआ कऽ नहा धो कऽ कनी देर आराम केलहुँ फेर कऽ कऽ बच्चा सबके कोचिंग इसकुल पठेलहुँ आओर बाँकीके समयमे कपड़ा उतरालहुँ केलहुँ ई सब केलहुँ घर परिवारके काज आओर फेर साँझके समय भऽ गेल चाय बनेलहुँ चाय बनाकऽ फेर शामके समय चाय बनेलहुँ चाय बनाकऽ नास्ता बनेलहुँ नास्ता बनाकऽ सबके देलहुँ दऽकऽ फेर साँझके खाना पीनामे लागि गेलहुँ फेर शाममे गैसपर खाना बनेलहुँ फेर सब्जी बनेलहुँ रोटी बनेलहुँ दूध औटलहुँ सब केलहुँ सबके खुआकऽ बर्तन सब धोकऽ ई सब कऽकऽ हम फेर सुतऽ गेलहुँ फेर काल्हि सुबहमे बच्चाके उठेलहुँ बच्चाके उठाकऽ ब्रश कराकऽ मुँह हाथ सब धुआकऽ नहाकऽ ओकरा इसकुल पठेलहुँ इसकुल पठाकऽ फेर हम खाना बनेलहुँ खाना बनाकऽ फेर हम चूल्हापर खाना बनेलहुँ खाना बनाकऽ राखिकऽ तकरा बाद फेर हम नहेलहुँ कपड़ा खीचलहुँ ई सब केलहुँ सब केलहुँ फेर काज धन्धा करैत फेर बच्चाके इसकुलसँ आबऽके टाइम भऽ गेल फेर ओसब आयल ओकरा सबके फेर ड्रेस चेंज केलहुँ ड्रेस चेंज कऽकऽ फेर ओकरा सबके हाथ पयर धोकऽ खाना पीना खुवेलहुँ खाना पीना खुआकऽ कनी देर खेलै लऽ पठेलहुँ खेलकऽ आयल फेर ओकरा सबके कोचिंग पठेलहुँ इसकुल पठेलहुँ कोचिंग पठेलहुँ बच्चा सबके बच्चा सब कोचिंगसँ आयल ताबति हम घऽरके काज केलहुँ घऽरके काज कऽकऽ फेर बच्चा सब आबि गेल फेर बच्चा सबके खाना खुएलहुँ बच्चा सबके खाना खुआके बच्चा सब खेलऽ चलि गेल हम अपन फेर शामके काजमे लागि गेलहुँ शामके काज धन्धा केलहुँ एतबे केलहुँ बीचमे ककरो फोन आबि गेल फोनसँ बात केलहुँ आओर घर परिवारके काज तऽ बुझले अइ जे घर परिवारमे लोकके कते काज होइ छै ई सब केलहुँ